मूवियां जेह्ड़ियां मिगी सारें कोला जैदा शैल लगदियां न ओह् न कामेडी मूवियां जि'यां के पंजाबी मूवी जेह्ड़ी होंदी ऐ ओह् काफी ऐंटरटेनिंग होंदी ऐ क्योंकि उं'दे बिच छड़ा मजाक चलै दा होंदा ऐ ते बंदा अगर थोह्ड़ा डिप्रैस्ड ऐ जां ओह्दा कोई मूड़ आफ ऐ ओह् बंदा जाइयै पंजाबी मूवी कामेडी मूवी दिखदा ऐ ते उसी अच्छा लगदा ऐ मिगी अच्छा लगदा ऐ कामेडी मूवी दिक्खना पंजाबी मूवी च अगर में सनांऽ कि जेह्ड़ी मिगी अच्छी लगदी ऐ ओह् ऐ कैरी आन जट्टा ओह् मिगी बड़ी अच्छी लगदी ऐ हुन ओह्दा त्रीया पाठ इक दो दिन च रिलीज होई जाना ऐ उसी बी में दिक्खन जाना ऐ थिएटर च उस मूवी दे बिच सिर्फ मजाक ई मजाक ऐ मजाक वर्ड कन्नै मिगी याद आया कि इक मूवी में थोह्ड़े दिन पैह्लें दिक्खी ही हन्नी तेरा मजाक ऐ ओह् बी इक कामेडी मूवी ही मिगी बडा अच्छा लग्गेआ उसी दिक्खियै काफी जैदा हस्सेआ में उसी दिक्खियै ते एह् कामेडी मूवी में जेह्ड़ी नम्बर वन जेह्ड़ी के सारें कोला अच्छी लगदी ऐ दूई मिगी मूवि अच्छी इक इक मूवी ऐ जेह्ड़ी कि हालीवुड दी थ्री हंडरड़ मूवी थ्री हंडर्ड उस मूवी दा नांऽ ऐ ओह् काफी जैदा पसंद ऐ मेरी वन आफ दी फेवरेट जेह्ड़ी मूवी ऐ ओह् ई ऐ हालीवुड बिच ओह्दे बिच दस्से दा ऐ कि इक मात्तर तिन्न सौ लोक कि'यां लक्खें लोकें कन्नै लड़ाई लैंदे न अपने हक्क दे आस्तै हक्क दे चक्कर च और कि'यां ओह् तिन्न सौ लोक उ'नें ई लक्खें लोकें गी र्हांदे न अपने जेह्ड़ा उ'नें संकल्प कीते दा होंदा ऐ जित्तने दा ते ओह् मूवी मिगी काफी जैदा पसंद ऐ बाकी मिगी हिंदी मूवियां बी पसंद न बट जैदा हालीवुड मूवियां जि'यां कि मिगी मूवी पसंद ऐ टामक्रूज अच्छा लगदा मिगी ओह्दी मूवी अच्छी लगदी ऐ ओह्दी मिशन इम्पासिबल जेह्ड़ी सीरीज ऐ ओह् मिगी अच्छी लगदी ऐ ओह्दे बिच दस्से दा ऐ जि'यां कि नांऽ एह्दा दस्सा दा कि मिशन इम्पासिबल कि कोई मिशन ऐ जेह्ड़ा कि सुनियै इ'यां लगदा कि इमपासिबल ऐ होई गै निं सकदा उसी ओह् करदा ऐ उस मूवी दे बिच और एह्दे डिफ्रैंट अलग अलग पार्ट न ते ओह् मूवी अच्छी लगदी ऐ जेम्स पांड मूवी ओह् बी अच्छी लगदी ऐ मिगी ओह्दी बी इ'यां सीरीज ऐ बनी दी वन टू थ्री फोर अलग अलग नांऽ कन्नै उस मूवी दे बिच दस्से दा ऐ कि देश दी सिक्योरिटी आस्तै इक बंदा कि'यां अपनी जान दे उप्पर खेढियै अपने देश दी रक्खेआ करदा ऐ ओह् मूवी अच्छी लगदी ऐ बालीवुड बिच मूवी जि'यां होर बी मूवी इक आई ही ओह्दे बिच स्हानूं दस्से दा ऐ कि इक असें पाकिस्तान दे उप्पर हमला कीता प्लैनिंग करियै ते ओह् टैररिस्ट जेह्ड़े ऐ हे आतंकवादियें गी मारी सु'ट्टेआ ओह् मूवी मिगी अच्छी लग्गी होर बी ऐसी ऐसी मूवियां मिगी अच्छियां लगदियां न जि'यां के बार्डर मूवी ऐ ओह्दे बिच बी फौजियां दा दस्से दा ऐ कि उ'नें गी किन्नी परेशानी दा सामना करना पौंदा इक बार्डर उप्पर रेहियै होर काफी जैदा मूवियां जि'यां अजकल चलां दियां कि तुस कोई बी सोशल टापिक दे उप्पर मूवी बनाई लैओ ओह्दे उप्पर लोकें गी जागरुकता होंदी ऐ कि कोई बी मूवी ऐ जि'यां कि काफी सारी मूवियां अजकल बना दियां जागरुकता आस्तै ते ओह् मूवियां बी अच्छियां होंदियां न ते बाकी कदें कदें कदें किश मूवियां ऐसियां बी होंदियां न जिं'दे कि कोई ऐसे कोई सिर्फ ऐंटरटेन पर्पज आस्तै बनाई जंदी ऐ जेह्दा कि इ'यां आमतौर उप्पर जिंदगी बिच कोई ऐसे रोल होंदा निं ऐ बट सिर्फ लोकें आस्तै ते मिगी ऐसी मूवियां बी पंसद न बाकी मूवी जेह्ड़ी मिगी इक रोमैंटिक मूवी जेह्ड़ी कि मिगी लगदा जेह्ड़ी ऐ जे दिल वाले दुल्हनियां ले जाएं गे मूवी अच्छी लगदी ऐ ते उस मूवी दा ते में काफी जैदा फैन आं मिगी लगदा कि मैं घट्ट तों घट्ट बी पंदरां तों लेइयै बीह् बार ओह् दिक्खी चुके दा ऐं ओह्दे गाने ते ऐसी ऐसी मूवियां बी मिगी पसंद न ओह् ते ओह् मूवी शाह्रुख खान दी ऐ ओह् ते ओह् इक मतलब रोमैंटिक मूवी ऐ और अगर में दिक्खां कि होर मूवियां जि'यां अक्षय कुमार दा में फैन आं वैसे अगर बालिवुड च दिक्खेआ जा ओह्दी मूवियां कामेडी आह्ली हेरा फेरी बागम बाग दिवाने हुए पागल ऐसी बड़ी सारी मूवियां न जेह्ड़ी कि मिगी ओह्दी अच्छी लगदियां न क्योंकि ओह्दे बिच कामेडी ऐ बंदा हसदा रौंह्दा उसी दिक्खियै अपने परेशानियां बगैरा भुल्ली जंदा अगर अच्छी मूवी होऐ कोई हस्सने आह्ली जे ओह् ते काफी जैदा मूवियां न अजकल वैब सीरीज दा बी जमाना ऐ ओह् बी अच्छी लगदी हुन रिसैंटली इक असुर इक वैब सीरीज ही ओह् रिलीज होई ओह् दिक्खी ऐ अच्छा लग्गेआ ओह्दा थ्रिलर हा उसदे बिच पता निं हा कि अग्गें केह् होना ते ऐसी ऐसी मूवियां बी काफी जैदा पसंद न